कोंकणी ही आमची मातृभाशा ती सगळ्यां शाळेंत आसपाक जाय आनी सगल्यां भुरग्यांक उलोवपाक येवपाक कळपाक जाय बारीक साकून कोंकणीचो उजार करपाक शिकपाक जाय